मां तव्हांखे मुंहिंजे सुपिने जे बारे में ॿुधाइणु चाहियां तो मुंहिंजी बचपन खां हिकु ई दिलि आहे कि मां वॾे थी करे हिकु बिज़नेसमैन ठहियां छाकानि मुंहिंजे सभई घर वारा बिज़नेसमैन आहे मुंहिंजी पपा मूंखे जाम इंस्पायर कयो आहे कि तू बिज़नेसमैन ठहो वॾे थी करे मुंहिंजी दिल आहे कि मां वॾे थी करे हिकु पंहिंजो होटल खोलियां हिकु वॾो आलिशान होटल हुते मां स्पैशल सिंधी खाधे जा सैटअप कयां सिंधी खाधा अॼुकल्ह जाम घटि हलनि था सिंधी खाधे जो होटल जाम घटि थी विया आहिनि मुंहिंजी दिलि आहे कि मुंहिंजे होटल में सभु डिश हूंदी ऐं हुनमें हिकु स्पैशल कॉलम हूंदो जंहिंमें सिंधी डिश हूंदी हुनमें सिंधी डिशनि जी तरह तरह जी वैराइटी हूंदी ऐं असां जेकी बि कस्टमर ईंदा हुनखे सिंधी डिशूनि जो नॉलैज थींदो ऐं असां हुनखे फोर्स करींदा कि तव्हां इहा डिश ट्राए कयो इहा असांजी सिंधी सिंधी भाषा जी ख़ास्यत आहे सिंधी जात जी ख़ास्यत आहे मुंहिंजो इहो सुपिनो आहे कि मां होटल खोलियां ऐं उहो जाम हले भॻिवान जी दुआं सां जाम हलंदो ऐं हुनमें ख़ासि करे सिंधी डिश जी जाम वैराइटी रखंदुमि मां छाकाण अॼुकल्ह जाम माण्हुनि खे सिंधी डिश जे बारे में नॉलैज न आहे हुनमें मां भुॻियल बी रखंदुमि ख़ासि करे दालि पकवान रखंदुमि कोकियूं रखंदुमि दाल मूंङ रखंदुमि बी पटाटा रखंदुमि ऐं हीअं हीअं जाम तरह जूं डिशूं रखंदुमि हिन डिशिंथ खां रखी करे ऐं हुनजी सिंधी डिशनि जी मां प्राइस थोरी घटि रखंदुमि ताकी सभु जेकी बि कस्टमर अचनि था उहो इहे डिशन खे ज़रूरु ट्राए करणु ऐं असांजो सिंधी सिंधी डिशनि जो नाला रोशन था थिए ऐं सभिनि खे ख़बरु पवणु घुरिजे असां सिंधी बि खाधे पीते में कम न आहियूं सिंधी सिंधी डिशनि जे बारे में सभिनि खे नॉलेज ॾियण लाइ मां हिकु वॾो होटल खोलंदुमि ऐं हुनमें ख़ासि करे सिंधी तराह जी जाम वैराइटी रखंदुमि ऐं मूंखे उमेद आहे इहे जाम सफल थींदो